हैलो बस ठीक ऐ तुस सनाओ में एह् पुच्छना हा कि हून तुसें फिर मुड़ा शुड़ा दिक्खी लेआ ते हून सनाओ फिर केह् सोचेआ रिंग सेरेमनी दा केह् सोचेआ फिर हां में बी अहें बी मलाया हा टिबड़ा कन्नै मित्रता बी पूरी मिली गेई ते शैल बननी ऐ ते फिर चलो में सोचेआ कि तुसेंगी फोन करियै इक बारी पुच्छी लैचै कि ओह् बोला दे हे कि कुड़ी आह्ले मुड़े आह्ले बोला दे हे कि दस्सो फिर कदूं करना ऐ रिंग सेरेमनी बगैरा ते में तुसेंगी पुच्छी लैन्नी आं फिर फिर ठीक ऐ सनाई ओड़ेओ फिर केह् तुस सनाओ फिर कदूं करचै

ठीक ऐ उ'नेंगी सनाई ओड़ङ फिर कि बीह् तरीक न आक्खा दे ते बाकी ठीक ऐ न फिर तुसें पुच्छेआ अपनी कुड़ी गी कि कनेहा लग्गेआ मुड़ा इ'यां ठीक थोह्ड़ा उसी बी पुच्छी लैना हा ना हां इ'न्ना बी अज्जकल खा खंदे पींदे घट्ट गै लभदे मुड़े नेईं तां आमतौर उप्पर खंदे पींदे गै न अज्जकल मुड़े ते एह् इ'न्ना शैल रिश्ता लब्भा दा ना मुड़ा पींदा ना खंदा एह् कुत्थें लभदे नेह् मुड़े हैनी चलो ठीक ऐ फिर सनाई ओड़ङ उ'नेंगी कि बीह् तरीक ऐ